क'क्राझारनिफ्राय थांनाय गुनगुन बास बियो एसि एन्ड न'न एसि थायो दा रेटआ एसिना एसे बांसिन बिनिफ्राय न'न एसिना खमसिन दा बिनि स्टार्टिं बियो गहाटिसिम थाङो दा खारनाय स्टार्टिं गारिखौ हगारजेननाय खारजेन्नाय टाएमा जाहैबाय फुंनि बा थामजि मिनिट रिंगायाव खारो आरो द' रिंगायाव रिंगायाव खारो दाबियो थाङै थाङै थांनानै मोनसे गेजेर समाव रेस्ट लाययो जि मिनिटसोनि रेस्ट लाययो बे जाहैबाय बरपेटा हावलियाव लाययो बिनिफ्राय डाइरेक्ट आइ एस बि टि गहाटियाव बिनि स्टपेसआ बेवहाय थाङो बिनिफ्राय आइ एस बि टि निफ्राय पाब्लिकफ्रा ओंखारखाङोनालाय बियो गुनगुन बासा खेबसेल' थांलाय फैलाय खालामो बिनिफ्राय रिटार्न जाफैफिनो बियो बेलासिनि ब्रै रिंगायाव दा बे बासा जिरायनो कम्फरटेबोल देहा बयबो दावबायारिफोरनि थाखाय देहायाव जेबो उसुबिदा जाया बिनि जिरायग्रा सिटफोरा बहुत कम्फरटेबोल आरो एसिनिआबो जेब्लानाकि अवेडारफ्रा गरमबा मा थान्डाद्राय जायो बे समाव एसिखौ बाहायनाय जायो बिनि क्स्ता एसे बांसिन बेनि दावबायनाय जेनाकि रेट बियो थामजौ आरो न'न एसिनिआ जाहैबाय एसि गैयैना जाहैबाय नैरोजा औ नैजौ बाजि